गोडें मुताक तोंड दिवपा खातीर आमच्या गांवांत लोकप्रीय अशे उपाय म्हळ्यार एक लोक म्हणटात कोडलिंबू किंवां किरायतें हाची पानां काडप आनी बरीं तीं धुवप आनीक ताचो कसाय म्हणजे काडो खूब शिजोवप आनी ताचें तें कोडू कोडू अर्क येता तें पिवप त्याच बरोबर कारातें आमी जे ताची भाजी करतात तें कारातें त्या कारात्याचो सुद्दां रोस काडप आनी सकाळीं उपाशी पोटार पिवप त्याच बरोबर जांबळां जें फळ आमी खातात तें जांबळाच्या बिंयांचो बारीक पावडर करून तो पावडर पिव खावप आनी ताचेर वयर उदक पिवप अशा तरेचे हे घरगुती उपाय सामके हांगा लोकप्रीय अशे आसात